ٹکٹ بکنگ کے لیے بھارتیہ ریلوے نے آن لائن ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے ایک اپگریٹ ای ٹکٹنگ ویب سائٹ اور موبائل ایپ کا آغاز کیا ہے ہے نا ریلوے کامرس و صنعت صارفین کے امور خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ویب سائٹ اور ایپ کا آغاز کیا یعنی کہ مسافروں کے لیے نئے سال کا یہ نا سفر کے لیے یہ بہت ہی آسان موقع ہے اور اس سے آئی آر سی ٹی سی کو گاہک کی ضرورتوں پر توجہ دینا بھی چاہیے اور ویب سائٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں یعنی اس سے ہوتا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان ریٹرننگ اور روزمرہ ہوٹلس کی بکنگ اور ان سب ٹکٹوں کی بکنگ وغیرہ بہت سہولت سے بکنگ کرائی جا سکتی ہے ریلوے اور کامرس و صنعت صارفین کے امور خوراک اور عوامی نظام تقسیم کا اس میں اہم رول رہا ہے تمام تمام مسافروں کے لیے ریلوے کی طرف سے ہے نا ٹکٹ لے کر کے سفر کرنا آسان ہو گیا ہے وہ چاہیں تو اس ٹکٹ ٹکٹ کی ایڈوانس بکنگ کرا سکتے ہیں چاہے وہ پلیٹفارم ٹکٹ ہو یا ریلوے اسٹیشن ریلوے ٹکٹ ہو یا بس کا ٹکٹ ہو تو یہ سب اس میں جدید جدید ٹیکنالوجی کا اہم رول رہا ہے تو جدید ٹیکنالوجی اس میں بہت ہی مددگار ثابت ہوا ہے اس کے لیے ہم اپگریٹ ویب سائٹ اور نیو ایپ کا آغاز ہے نا ان کی مدد لے سکتے ہیں اور ریلوے کی مستقل کو بنانے میں بھی اس میں بہت زیادہ سہولیات موصول ہوئی ہیں تو تمام مسافر ان سب سہولیات سے ٹیکنالوجی کو اور سہل بنا لیا ہے تو اس میں پہلے پرانے زمانے پرانے کچھ وقتوں پہلے کچھ سالوں پہلے جب ان سب ٹیکنالوجی کا استعمال کم ہو رہا تھا یا ان کا آغاز نہیں ہوا تھا تو مسافر اسٹیشن جا کر کے بس ٹکٹ کے لیے بس اسٹیشن خود نہیں جا کر کے اپنے آدمی کو بھیج کر کے بس کا ٹکٹ ہو اسی طرح سے ریلوے اسٹیشن جا کر کے ریلوے ٹکٹ تو یہ سب لایا کرتے تھے جس میں وقت کا بہت حرج ہوتا تھا لوگوں کو وقت کا بہت حرج ہو جاتا اور اس کبھی کبھار اس افراتفری میں مسافروں کی ٹرین بھی چھوٹ جاتی تھی تو یہ سب ہم اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے سہولت سے دو مہینہ تین مہینہ قبل ٹکٹ وغیرہ بک کرا سکتے ہیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اور اسے جدید ٹیکنالوجی سے ہم ٹکٹ کو کینسل بھی کر سکتے ہیں اپنے سہولت کے اعتبار سے اس کو ہم کینسل بھی کروا سکتے ہیں اور پھر جب ہو اچانک ایمرجنسی میں کہیں کا سفر ہو تو اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اس کو اپنے وقت مقررہ پر جب ہم کو سفر کرنی ہوں تو ٹکٹ اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں ٹکٹ وقت سے پہلے مطلب گھر بیٹھے اپنے اس میں موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو تو اسے ہم ٹکٹ بنوا سکتے ہیں